पढ़ाइ लिखाइ जे होइत छै ओ तऽ अभी हम इण्टर करि लेने छी ओकरबाद जे छै से अभी कोनो काम नहि करि रहल छी इण्टर करिके घरेमे बैसल छी दोसर काम बहुत ढूँढलियै नहि मिललै कोनो एहन काम होइत छै सरकारी मने भेलै पूँजी जे अगर कोनो काम हुअए ओ हम करि सकी आओर एहि लए कऽ जे छै से घरेमे जे काम होइत छै उएह करैत छी पढ़ाइ लिखाइमे मतलब मोन तऽ बहुत लागल रहय लेकिन इण्टर करलियै तकरबाद जे छै नौकरी आओर कोनो नहि होलै एहि लए कऽ घरेमे छी जे काम होइए वही करैत छी आओर की कहू